میری بہت سی پسندیدہ بائکیں ہیں جیسے کاواساکی ننجا دوکاٹی یمہا آر ون فائیو پلسر این ایس ٹو ہنڈریڈ یہ مختلف کمپنی کی مختلف بائکیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں فی الحال میرے پاس پلسر این ایس ٹو ہنڈریڈ ہے اپاچی کی ون سکسٹی ہے لیکن جو میری ڈریم بائک ہے وہ کاواساکی ننجا ایچ آر ہے یہ بائک میرے لیے اس لیے ڈریم بائک ہے کیونکہ اس کی بات ہی الگ ہے اس کی اسپیڈ اس کے سلنسر کی آواز یہ الگ ہی جوش پیدا کرتی ہے ایک طرح سے انسان انسیت بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے اس بائک سے بائک کے سفر کے لیے آرام دہ بائکوں کی اگر بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جتنے بڑے انجن اور بھاری انجن والی بائکیں ہیں وہ زیادہ آرام دہ ہوتی ہیں میں اس معاملے میں میں کہوں گا کہ رائل انفیلڈ جو کمپنی ہے جو بلٹ بناتی ہے میٹیور میٹیور ایک اس کا بائک ہے تو بلٹ کی جو بائک ہے ایک ہمالین ہے یہ بہت آرام دہ بائکیں ہیں دور دراز کے سفر کے لیے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اس کا اس کی انجنیں بہت بڑی ہیں بھاری انجنیں ہیں جہاں تک ہمالین کی بات ہے یہ کم و بیش اکثر بچوں کی ڈریم بائک ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ لمبے سفر کے لیے بہت اچھی بائک ہے اور بہت آرام دہ ہے دور دور تک جانے کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوتی ہے یہ بائک